ग्रामीण ऐं शहरी खेत्रन खे खेलनि में काफ़ी अंतर आहे ग्रामीण खेत्र में खुले मैदाननि में ऐं उन्हनि जो खेल कूद जेके आहिनि सामाजिक ऐं पारंपारिक थींदा आहिनि ऐं हुननि खे पंहिंजे उन ज़िले जे स्थर ते जेके खेल कूद थियणा आहिनि उहे उहो ई शहरन में जेको आहे हुननि जे लाइ स्टेडियम ठहियलु आहिनि क्लब ठहियलु आहिनि बक़ाइदा मैदान बि उन जा उन हिसाब सां खेॾण जे लाइ ठहियल आइन ग्रामीण में पंहिंजे शौक़ लाइ रुतवा लाइ खेल खेॾंदा आहिनि शहरनि में जेको आहे उहो पेशेवर थींदा आहिनि ऐं हुननि खे पेशेवर्ती जे हिसाब सां उन खे खेल कूद थींदा आहिनि हुननि जा खेल जॾहिं की निजी थींदा आहिनि ऐं गामनि जा जेके आहिनि सामाजिक थींदा आहिनि त काफ़ी अंतर थिए थो प्रोत्साहन बि उन्हनि खे गाम वारनि खे एतिरो कोन मिलंदो आहे जेतिरो शहरी वारनि खे थींदो आहे जॾहिं खेल ॿिनि हंध आहिनि पर हुननि खे उन हिसाब सां नथो मिले ग्रामीण वारनि खे जेतिरो शहरी वारनि खे मिले थो उन जे सरकार बि शहरी वारनि लाइ सरकार बि मदद कंदी आहे आर्थिक रूप सां उन्हनि खे अॻिते वधाइण लाइ पेशेवर ठहिणो पवंदो ग्रामीण जो जेको आहे स्तर हुओ त सामाजिक तई थी थो वञे ऐं उन्हनि जे लाइ स्थिमित आहे